पहिलुका लोक धार्मिकमे छलखिन खेतियो गृहस्थी करै छलखिन तऽ ओ सब मंदिर परमे दू घंटा चारि घंटा जाप करै छलखिन तऽ ओहि सऽ शक्तिमान छलखिन तऽ शक्ति सऽ आगाँ बढ़ै छलै सृष्टि आबक लोकमे छै जे पूजापाठ जादा करै छै तऽ नौकरीमे रहै छै मंदिर परमे कम जाइ छै घर परमे नौकरी चाकरीमे रहै छै औरत लोग अपना घर परमे पूजापाठमे रहै छै मर्द लोक कम रहै छै पूजापाठमे किए तऽ ओ सब नौकरीमे छथिन तऽ ओ सब पूजापाठ कते करथिन लेकिन शक्ति अगिलो सऽ पिछला पीढ़ीमे शक्ति छै बर्तमानमे बुझाइ छै आदमीके जे हम एते पूजापाठ केलहुॅं हँ तऽ पहिला सऽ हमरा एखन नीक यऽ तैं सऽ पीछाँ छै जे हमसब दू घंटा समय तीन घंटा समय पूजामे दए दै छियै किए तऽ हमरा सबके आब ओते पूजामे मोन लागैया हमसब रामायण जानै छियै हमसब गीता पढ़नाइ जानै छियै हमसब दुर्गा पुस्तक पढ़नाइ जानै छियै पहिलुका लोक सब नहि जानथिन ओहि चीजके हमसब जानै छियै हमसब पढ़ै छियै हमसब दू घंटा तीन घंटा हमसब पढ़ैमे समय दै छियै हमसब दै छियै शक्ति पहिलुकोमे छलै शक्ति एखनो छै शक्तिमे कखनो नहि कमी छै हम अहाँ जते भक्ति करै छियै हमरा अहाँके ओते शक्ति मिलैया शक्ति कहियो नहि भगबानके कम भेलै नहि आगाँ कम भेलै नहि पीछाँ कम भए रहल छै तहन हमसब की कए सकै छियै बाल बच्चामे हमसब लटकल रहै छियै हमसब काज करयमे लागल रहै छियै तहन हमहूँ सब जे किछु दिन कमी पड़ि जाइ छै शक्ति करयमे भक्ति करयमे शक्ति छै लेकिन भक्ति करयमे किछु दिन हमहूँ सब कमी कए दै छियै ओहि दिन हमर सबके मोन बौआए जाइ छै जे आइ हमसब भक्ति नहि केलियनि भगबानके श्री रामके भक्ति नहि केलियनि तैं दुआरे हमसब आइ एहि चीज सऽ बौआ गेलियै लेकिन हमसब भक्तियोमे मोनो सऽ हमसब अपना घर परमे अपना बिछावन परमे पड़ल रहै छियै तऽ हमसब करै छियै पहिलुका लोक रहथिन जे गृहस्था आश्रममे रहथिन तऽ सात दिन पाँच दिन खेतियोमे लागल रहथिन तऽ भगबानके मंदिर नहि जाथिन जे आइ स्नान नहि भेलै तऽ आइ नहि जेबै लेकिन हमसब सबदिन मंदिर जाइ छियै हमसब सबदिन पूजापाठ करै छियै एहि सऽ हमर सबके मन प्रफुल्लित रहैया शक्ति हमरा सबके भगबान खूब देने छथि हमसब खूब भक्ति करय छी फल हमर हमर कर्म केनहार भगबान फल देनहार